मुंहिंजो दोस्त पंहिंजे परिवार जी ज़रूरतनि लाइ हिकु वाजिबु सिहत वीमो योजना चूंडणु जंहिं लाइ मूंखां सलाह वठे थो त मां हुन खे सुठे में सुठो सिहत वीमो विकल्प ॻोल्हे करे उन जी सिफ़ारिश खे अॻियां वधाईंदसि पंहिंजे दोस्त जी ज़रूरत बजट ऐं सिहत संभालु करणु मुंहिंजी प्राथमिक मदद करण जी प्राथमिकता आहे मां उन खे ॾाढो सुठो सिहत वीमो चूंडे करे उन जो आंकलन कयो